मेरी जब स्कूल की छुट्टी होती थी जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो हमलोग बहुत ख़ुश होते थे जब ख़ुश होते थे तो उसके बाद घर पर आते थे मम्मी बोलते थे मम्मी से बोलते थे मम्मी कब मामा आएँगे कब हमलोग को नानी के गाँव जाना है नानी गाँव जाते थे खूब कपड़ा वपड़ा पैक करने के लिए खूब जल्दी से तैयारी करते थे सोचते थे कब मामा आएँगे कि मामा के साथ मैं नानी यहाँ नानी गाँव जाएँगे नानी यहाँ जाते थे खूब ऐश मौज़ करते थे खूब घूमते थे और उसके बाद फिर शादी के बाद तो मैं और कहीं अन्य नानी के गाँव से और कहीं भी नहीं गई फिर उसके बाद जब मेरी शादी हो गई मेरे माता पिता शादी मेरी कर दिए तो पति के घर आए पति के साथ मैं वह जब ड्यूटी से आते थे तो मुझे घुमाने के लिए बनारस लेकर गए बहुत दूर दूर लेकर जाते थे बनारस में काशी विश्वनाथ भी गए हैं और गाज़ीपुर में भी गए हैं गंगादास बाबा गए हैं सारे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक हमलोग को लेकर जाते हैं घुमाने के लिए बहुत मस्ती बहुत सबकुछ बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर जाने में जाते हैं जब बनारस से पहली पहली बार हमलोग को बनारस लेकर गए थे काशी विश्वनाथ लेकर गए थे तो वहाँ पर बहुत सब सारी चीज़ें देखने के लिए घुमाने के लिए बहुत सारे अच्छा लग रहा था फिर गाज़ीपुर में गंगादास बाबा गए तो गंगा का किनारा था गंगा जी का किनारा था वहीं पर हमलोग खूब घूमे और मस्ती किए फिर आए उसके बाद